मेरे साथ ये बहुत बार होता है कि खराब खाना मैं बहुत बार पका देती हूँ जैसे कि मैं एक बार की आपको बताती हूँ की मैंने एक बार घेवर बनाने की मतलब सोची और घेवर के लिए घी चाहिए बर्फ़ चाहिए और चीनी और इलाईची और खीर और दही दही नहीं तो दूध चाहिए ये सब चाहिए था मैंने घेवर बनाने की जो प्रक्रिया थी उसे धीरे धीरे धीरे धीरे मैंने करने की शुरू करी मेरे साथ और कोई नहीं था मदद करने के लिए तो मैं सोची कि मैं अकेले देखकर कर लूँगी और वहाँ उस समय मेरे पास कोई इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी तो मैंने कहाँ से भी देख नहीं पाई तो मैंने खुद ही से करने की कोशिश की जिसकी वजह से जो घेवर हो वो मतलब हो नहीं पाई मतलब घेवर की जो जिससे घेवर बनाता है जो बन कर हमें घेवर को मतलब घी में हम उसको छानते है ओ नही बन पाई मैंने जल्दी से मेरे माँ को फोन किया कि आओ इसे बना कैसे बनाये ये तो नहीं तो खराब हो जाएगा वैसे तो ये खराब हो गया था मेरे ने लेकिन मेरे माँ और मेरे बहन ने वो सब मैनेज कर दिया वैसे ही ये सब लोग ठीक कर देते है मैं तो बहुत बार ही खाना खराब पका लेती हूँ